नैजिसे जानुवारि नैरोजा जिद' जिबा डिसेम्बर नैरोजा स्नि जिगु फ्रेबुवारि नैरोजा गु जिदाइन फ्रेबुवारि नैरोजा दाइन नैजिसे जानुवारि नैरोजा नैजिथाम